ہم لوگ کے یہاں پر یہ جو ہے ایک مندر ہے کہ چوک بازار پہ آتے ہیں باہر باہر سے ہندو اور اور سب پوجا پاٹھ کرتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں کہ جم لوگ جتنے جیسے جاتے ہیں کہ سعودی عرب حج کرتے ہیں دین اسلام سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں دین اسلام کرتے ہیں دین اسلام کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں یہاں پر ہی چوک ہو جاتے ہیں مندر ہے تو ہندو لوگ آتے ہیں باہر باہر سے اپنا پوجا پاٹھ جو اچھا لگتا ہے جو کرتا ہے اچھا لگتا ہے جو دیکھتا ہے سنتا ہے پوجا پاٹھ کرتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں اپنا دین اسلام سے جڑے ہیں بھائی مسلمان ہیں ہم لوگ مسلم ہیں ہمیں لوگ اپنا دین اسلام کرتے ہیں روزہ نماز کرتے ہیں جاتے ہیں اپنا نماز کتاب پرھتے ہیں دین سلام کرتے ہیں اپنا روزہ نماز رکھتے ہیں روزہ نماز کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں